जय झूले मां धागे ऐं ऊन जे मदद सां घणा ई कवर कपिड़ा स्टॉल जंहिंखे नंढा रवां बि चया वेंदा आहिनि नेपकिन वियाणनि जो शऊं घणो ई कुझु ठाहियो आहे जेको असां पंहिंजे वॾनि खां सिखियो आहे उहो मां पंहिंजे ॿारनि खे बि सिखारींदी आहियां मे सां ॾाढा ई सुहिणा शो पीस बि ठहंदा आहिनि दरवाजे ते टंगण जो तोरनि बि ठहंदा आहिनि उन मां ऐं फेमस त सीटर आहिनि पर तोरनि ऐं डेकोरेशन जा सामान बि उन मां ठहंदा आहिनि टेबल कवर फ़ोन कवर फ़ोन रखण जी पर्स ॿियूं वॾियूं पर्सियूं ऐं अॼुकल्ह अॼुकल्ह त घणनि ई नमूननि जा सुंदर सुंदर धागा बि ईंदा आहिनि जंहिंमां सुठा सुठा डेकोरेशन जा सामान ऐं पर्सियूं शादीअ ते बि खणण फंक्शननि ते खणण जूं सुठियूं सुठियूं सुहिणियूं पर्सियूं बि ठहंदियूं आहिनि ऐं क्रोशिआ सां त घणो ई कुझु मां हथ सां ठाहियो आहे ऐं डेकोरेशन जा बि सामान ठाहींदा रहंदा आहियूं ब्लैंकिट बि क्रोशिआ जा ठहंदा आहिनि ऊन जा इन ऊन जे इस्तेमाल सां घणेई कुझु सामान ठहंदा आहिनि जीअं त ब्लैंकिट चादरूं दुपटा दुपटे जूं लेसियूं ड्रेसुनि जूं लेसियूं घणेई मां कुछ मां सामान ठाहिया आहिनि पोइ मां घर में इस्तेमाल बि कंदी आहियां ऐं रिश्तेदारीअ में कंहिंखे गिफ्ट बि ॾियण में ॾाढी सुठी लॻंदी आहे अ मूंखे उनजी वरी खां च ईंदो आहे त असांखे बियूं बि ठाहे ॾियो त इन करे मां उनजी एक्ज़ीबिशन में बि रखंदी आहियां ऊन ऐं धागनि जा कपिड़ा